हाँ मैं प्रेस रिपोर्टर बोल रहा हूँ मीडिया से हूँ आप सिमड़िया में अभी हैं ना सिमड़िया में जो ऊन का जो काम हो रहा है वह धीमी गति से चल रहा है कि तेज़ी से चल रहा है हाँ अच्छा अच्छा तो वहाँ सिमड़िया में कहाँ में का व्यवस्था है सरकार तरफ़ से अच्छा अच्छा है न हाँ अब इहै शौचालय वगैरह वह सब का व्यवस्था सब यह करवाए हुए है तो उसमें देख रेख उसमें सा साफ़ सफ़ाई रहता है ना अच्छा हाँ और पुल का काम भी तो अच्छे गति से चल रहा है लगता है कि जल्दी पूरा हो जाएगा सब लगता है और हाँ हाँ और यहाँ पर तो मास लगता है तो उसमें यात्रियों को सुविधा दे तीर्थयात्री आती है कस जो एक महीना जो कल्पवास करती हैं उन लोगों को सुविधा अच्छा मिलता है सरकार की तरफ़ से वहाँ पर सिमाड़िया में हाँ पानी पा पानी पीने के लिए चापाकल वगैरह सब लगाया हुआ है लगा देते हैं हाँ हाँ हाँ हाँ और वहाँ पर प्रशासनिक सुविधा कहीं कोई दिक्कत नहीं रहने रुकने में अच्छा अच्छा अच्छा

हाँ तो यहीं हमको इंक्वाइरी करना है कि इसपे मीडिया में पेपर में लिखेंगे क्या स्थिति यहाँ बहुत अच्छा है सब ठीक ठाक है आप जैसे बता रही हैं तो फिर हमको तो लगता है जो अच्छा लोग अच्छा बता रहे हैं अब और लोगों से भी बात

हाँ तो ठीक है तो अब मतलब यहाँ पर सुनते है राशन भी दे दिया जाता है चीनी और क्या कहते हैं आलू वगैरह हाँ सब दिया जाता है तो अच्छा है यात्री को तो सुख सुविधा क्योंकि वहाँ म मिथिला के सब लोग हाँ हाँ स सब सुविधा मिलता है लाइट कर का यह प्रबंध रहता है सब जगह बैग हाँ शौचालय शौचालय म बना वह रेडी मेड बना रहता है कि बनाता है झोपड़ी वाला अच्छा अच्छा हाँ वह सीढ़ी वाला काम पूरा हुआ पूरा कि नहीं अभी अच्छा अच्छा हाँ ठीक है